हांवें हो घेतलेलो फोन सॅमसंग गेलक्सी एम इलेवन सारको बेकार फोन बॅटरी बेगीन चार्ज जायना कांय ना डिसप्ले कांय दिसना आनी स्पिकर स्पिकराचो आवाज सुद्दां येना स्पिकरांत कितें कचरो गेला कांय कितें गेलां देवाक खबर आनी तांचो आवाज सुद्दां येना तूं पिक्चर पळय पिक्चराचो आवाज ना तूं विडियो पळय विडियोचो आवाज ना तूं कितें सोंगां आयक सोंगां सोड सोंगांचे आवाजूच येना सोफ्टवैर सोफ्टवैर एंड्रोयड आसा पूण तरी सुद्दां वाट लागला धा हजारा भितर फोन येता धा हजारां भितर दुसरे कितले फोन येता ते सगळे बरे येता आनी हो फोन सारको पाड पडलेलो असलो येना गॅमीन एक सुद्दां गॅम खेळूंक जायना धा एम बी ची गॅम डाउनलोड कर ती सुद्दां खेळूंक जायना कॅमेरार एकूय फोटो येना आनी विडियो प्लेयर आनी प्रोसेसर शी असलो फोन कोणें घेवप न्हय बेकार फोन असलो